اندر پرست دہلی کی قدیم شناخت ہندو مہابھارت کے کرداروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے خاص طور پر پانڈوؤں کی راجدھانی اندر پرست کے طور پر راجپوت دور پرتھوی راج چوہان نے دہلی پر راج کیا اور مسلمانوں کے خلاف مزاحمت کی گیارہ بانوے میں ترائن کے دوسری جنگ میں محمد گوری نے گوری نے پرتھوی راج کو شکشت دی دہلی سلطنت پندرہ سو چھبیس پندرہ سو چھ قتب الدین ایبک دہلی سلطنت کا بانی جس نے قطب مینار تعمیر کروایا علاؤالدین خلجی اس نے جنوبی ہند پر حملے کیے اور دہلی کو طاقتور مرکز بنایا محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق جیسے حکمرانوں نے دہلی کو انتظامی و تعلیمی مرکز میں تبدیل کیا